उधमपुरै च साढ़े उधमपुरै च जेह्का मौसम दा टैम्परेचर ऐ एह् सर्दियें दे दिनें च तकरीबन ठारां बीह् टैम्परेचर रौंह्दा होर गर्मियें दे दिनें च बत्ती टू पैंत्ती छित्ती इ'यै रौंह्दा ऐ ते टैम्परेचर मौसम दे स्हाब कन्नै गै चेंज होंदा ऐ ते जिसलै इत्थै अगर सर्दी दा मौसमं होऐ तां सर्दी इत्थै मौसम ऐसे होंदे न कि तकरीवन तिन्न चार म्हीने इक मौसम रौंह्दा ऐ जियां गर्मी दा मौसम ऐ तिन्न चार म्हीने रौह्ना ऐ बरसांत दो तिन्न म्हीने रौह्नी ऐ फिर जिसलै स्याला पौंदा जिसलै बर्फ पौंदी ओह् प्हाड़ें प्हाड़ें ते उसलै बी जेह्ड़े तिन्न चार म्हीने बड़ी भारी ठंड रौहंदी ऐ इद्धर मौसम जेह्के दो त्रै त्रै गै रौंह्दे न इत्थै उधमपुरै च होर टैम्परेचर तकरीबन परेशानी मौसम दी इत्थै लोकें ई कोई निं औंदी ऐ मगर मौसम दे स्हाब कन्नै गै मतलब हर चीज चेंज होई दी ऐ मतलब कि दो तिन्न म्हीने बरसांत दो तिन्न म्हीनै गरमी दो तिन्न म्हीनै सर्दी रौंहदी ऐ ते बाकी सर्दियें च एह् ऐ कि सर्दियें च इत्थै थोह्ड़ी जैदा ठंड रौंह्दी ऐ दिक्कत जैदा औंदी ऐ थोह्ड़ी मौसम दी सर्दियें च बाकी बरसात बी ठीक रौंह्दा बरसात और गर्मी दे बिच तकरीवन सर्दी बी रौंह्दी ते थोह्ड़ी गर्मी बी रौंह्दी ऐ बरसात दे मौसम बिच एह्दा ऐ कि सिर्फ सर्दियें च थोह्ड़ी इ'नें लोकें थोह्ड़ी प्राब्लम औंदी ऐ सर्दियें बिच बाकी मौसम कुसै बेल्लै बी मतलब थोह्ड़ा चेंज होई सकदा ऐ ते फर्ज करो कि हून अगर अज्ज दो दिन बड़ी धुप्प ही रातीं शामीं मौसम थोह्ड़ा नेहा खराब होंदा तफान शुरू होई जाना कल्ल बरसात बी होई सकदी ते मौसम दा मतलब थोह्ड़ा जेहा ओह् ते होई गेआ ना पर डे इ'यां मतलब कुसै बेल्लै दो चार दिन दे अंदर जेह्का मौसम थोह्ड़ा मतलब चेंज होई जंदा बाकी जेह्का इद्धर दा जेह्का ट मौसम दा जेह्का ते ओह् इ'यै दो त्रै म्हीने गर्मी रौह्नी ऐ ते गर्मियें दिनें च बी कुसै बेल्लै मतलब हर मौसम जेह्ड़ा ऐ कुसै बेल्लै बदली सकदा ऐ बिच इक दो दो चार दिन मतलब लेकिन रौह्नी गर्मी गै गर्मियें दिनें गर्मी गै रौह्नी लेकिन कुसै बेल्लै ठंड बी होई सकदी ते कुसै बेल्लै दो चार दिन तफान बी आई सकदा कुसै बेल्लै गर्मी बी होई सकदी बरसात बरसांती बी इ'यै स्हाब होंदा इद्धर बरसांती कुसै बेल्लै मतलब जेह्की बरसात म्हीनै सौन म्हीना होंदा जेठ हाड़ सौन म्हीनै जिसलै बरसात साढ़े इद्धर शुरू होंदी ऐ ते उसलै गर्मी बी बड़ी होई सकदी ते कुसै बेल्लै फ्लड्ड बी आई सकदा इक दो दिन जेल्लै जैदा बारिशां होंदियां न ते अगर जिसलै जे इक मौसम साढ़ा इ'यै ऐ कि जेह्का सर्दी दा मौसम होंदा साढ़ा ओह् जेह्की उत्थै ठंड गै ठंड होनी ऐ तिन्न चार म्हीने नवंबर टू फरवरी तक्कर ओह् ठंड गै ठंड रौह्नी ऐ ते ओह्दे बिच मतलब कि कुसै बेल्लै गर्मी दिन मौसम थोह्ड़ा ठीक बी रौंह्दा लेकिन रौह्नी ठंड गै ठंड ऐ बाकी जेह्का ओह् बर्फ दा मौसम ते ऐ गै ऐ बर्फ कुसै बेल्लै बी पेई सकदी उ'ऐ जेह्के दो चार म्हीने जेह्के ठंड दे न ओह् रौह्ने न बाकी जेह्का साढ़ा बरसांत होई जां गर्मी दा मौसम ऐ इद्धर कोई दिक्कत निं औंदी ऐ जेह्के एह् जेह्के दो मौसम न ते बाकी होर मौसम दी कोई जैदा प्राब्लम निं होंदी ऐ ते तकरीबन इ'यां कोई इक अद्धा दिन मतलब कि मौसम जेह्का गर्मियें दे दिनें जेह्का चेंज होई सकदा फर्ज करो कि इक दिन गर्मी ऐ दुऐ दिन तफान आई सकदा इक दिन भी ब ब बरखा बी होई सकदी ते एह्दी बजह कन्नै थोह्ड़ा मौसम गी पर डे जेहकी ऐ एह् दिक्कत होई सकदी बाकी मौसम ठीक ऐ